क'क्राझार जिल्लानि बारहावाया माबायदि जायो होनोबा आं एसे फोरमायनानै बुंलांनोसै दा गोलोम बोथोर दा नै दाख्लि अखा हाबाय थादोंमोन जे जे जोंनि गामियाव बांद्राय बाना जाया आरो नआव हाबबाबो थाब रानो सानदुं दुङोबा खिनथु दाख्लि अखाया गोबाव हानायाव जोंनि गामिनि खोलाहा सबायजार होनो बहाय दैबानाया सानथाम गोबाव रिलिफ जानांदों मा होनो थालिर दिंग्राजों लायनानै मानसिफोरखौ स्कुल आव दोनफैदों सबायजाराव सबायजार स्कुल आव लोमजादों एकस' आठ जों लायनानै हसपिताल आव लांदों दा हामनानै न'आव थाहैजोबबाय आरो दै बानायाबो गैला अखा हायोबा बाना जायो बुरजा गोबाव हायोबा दाथ' बोथोरा दिनैसिम मोजां गरमा गोदो गरमखौ खम मोनोमोन जों गरमावबो माइ गायनो हायोमोन गोदो जेरावबो थांनो हायोमोन नै दानि बोथोराव जोङो गरमखौनो सैज' हाला बोथोरा एसे गाज्रिसिन जादों गोदोनि बादि नंला माबोरै जाखो ना मेचिन बायदिसिना जेरावबो बसायनायखायसो गाज्रिसिन जाखोना माखो जों बेखौ मिथिनो रोंला बारहावाया क'क्राझारनिफ्राय जायगायाथ' मोजां बिफां सारि सारि गारिजों गाखोनानै थांलाय फैलाय खालामोबा नायनो मोजां नुयो दाथ' बिबार बागान गायजोबबाय क'क्राझारनि नैबे जिं जिं लामा लामा जायगाया मोजांजोब क'क्राझारना आरो गोजां बोथोरनि थाखाय एसे बुंनोसै आङो गोजां बोथोराथ' बिदिनो मोजां गरम जाया गोजां बोथोराव बारहावाया मोजां क'क्राझारना गोजां बोथोराबो गरम जायोबा खिनथु क'क्राझारा गरम जाथारो आरो होमबाबो दानि दिनाव मोब्लिब गोहोनि थाखाय थानदा जायो गरमबाबो गोजां बोथोराव जोङो जि गानफब जोमफब गाननानैनो मोजां मोनखायो आरो एथग्राम गाज्रि नंद्राया गोजां बोथोराव बेखौनो होननानै दोनथ'नाय जाबाय आङो बेनोसै बुुंनाया